डॅन ब्राउन ह्या बरोवप्यान बरयिल्लीं सगळीं पुस्तकां म्हाका आवडटा आनी तातुंतलें ताचें पयलें पुस्तक दा विंची कोड हें म्हाका जायतें आवडलें हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार हो बरोवपी आपली कादंबरी बरयता तेन्ना ताचेर खूब संशोधन करून बरयता जायते विचार आपले आपल्या पुस्तकांनी मांडटात आनी एक सस्पॅन्स क्रिएट करून वाचप्याक वाचप्याक निमणें पान वाचीसर बुकाक पांकोवन दवरता ह्या हीं पुस्तकां वाचतना आमचें चिंतप आमचें एक मन वेगळेच दिशेन चलूंक लागता इतले ते वाचप्यांक आपल्या बरोवपांत गुल्ल करून दवरता ताणें जायतीं पुस्तकां बरयल्यांत आनी ताची भरपूरशीं पुस्तकां इंग्लीस मुविझ पिक्चरांनीं तीं आतां काडिल्लीं आसात आनी खुबश्या चॅनलांचेर तीं आमकां पळोवंक मेळटात